हम अपना परिवार को लिए खाना बनाते हैं सुबह सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बच्चे लोग के लिए रोटी बनाते हैं पहले सब्जी बनाते हैं सब्जी को पहले क्या करते हैं आलू को अभी तो नया नव नया आलू का सीज़न है नया आलू को आलू को लेते हैं और चक्कू से उसको अच्छे ढंग से पहले छिलका को छील देते हैं पहले पानी में रख के तब छिलका छीलते हैं पानी में रख के उसके छिलका के छील को सुंदर से दो तीन पानी से धोकर के और हसू से हम लोग भी यहाँ तो हसू से हम लोग काटते हैं काट के उसको एक अच्छा फिर उसको दो तीन पानी से धो लेते हैं और एक बट्टा सा होता है हम लोग के यहाँ टोपिया जैसा होता है टोपिया में हम उसको रख लेते हैं फिर क्या करते हैं कोबी का रहता है कोबी कोबी कोबी आता है कोबी को अच्छे से हसू से उसको काट लेते हैं दो तीन पानी से धो के उसको भी एक थाली में रख लेते हैं फिर अभी मटर का सीज़न है मटर को भी छिलका को हटाकर के छोराकर के एकोगो छोटा सा कटोरी में रख लेते हैं सबको धो धो के रख लेते हैं फिर हम गैस पर ऊ सबके फ्राय करके निकाल लेते हैं आलू को फ्राय करते हैं कोबी को फ्राय करते हैं और उसमें फिर मसाला तेल देते हैं उसी में तेल रख के जीरा को रखते हैं और तलपत्ता रखते हैं प्याज को काटकर के रखते हैं अब धनिया हल्दी मिर्चा सब कुछ उसमें डाल के उसको खूब भूजते हैं भूजकर के उसमें पहले आलू को रखकर भूजते हैं फिर मटर को देते हैं दे देते हैं अच्छा से खूब फ्राय कर लेते हैं कर के उसमें रस देते हैं उसकी में नमक देते हैं देकर के उसको दे दिए हो गया उसके बाद कोबी तो कोबी लास्ट में रखते हैं क्योंकि कोबी टूट ना जाए बच्चे लोग कोबी को बहुत शौक होते है टूट गया तो बच्चा लोग मेरा नहीं खाता है इसलिए कोबी को हम बाद देते हैं उसको देकर के गैस को कम कर देते हैं धीरे धीरे सब कोबी शीर हो गया आलू शीर हो गया सबको रख लेते हैं फिर रोटी बनाते हैं गरम गरम रोटी अभी ठंडा का सीज़न है तो इसीलिए बच्चे लोग को हम गरम रोटी बनाकर देते हैं गरम पानी कर लेते हैं और गरम पानी करके रोटी बनाते हैं बच्चे लोग को नाश्ता देते हैं फिर नाश्ता बच्चा लोग कर लिया तो फिर हम बच्चे लोग के लिए दाल बनाते हैं भात बनाते हैं फिर वही सब्जी रह गया तो रह गया नहीं तो बच्चे लोग के लिए भुजिया बना लेते हैं कभी आलू कोबी का भुजिया केवल आलू का ही भुजिया बच्चे लोग के लिए बना लेते हैं यही दाल भात सब्जी कभी बच्चे लोग का हुआ तो कभी पापड़ बना सेक देते हैं ये सब खाना अपने परिवार को लिए बनाते है ये खराबी भी नहीं करता है और बच्चे लोग स्वाद से खाता है उसना चावल का हम लोग प्रयोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि उससे गैस नहीं बनता है आजकल तो हर बच्च सियान सबको गैस बनता है इसलिए उसना चावल अलवा अरवा चावल हम लोग नहीं खाते हैं उसना चावल का प्रयोग करते हैं और राहर का दाल मूंग सबको फेंट कर के हम लोग दाल बनाते हैं सब्जी बनाते हैं तेल हम लोग थोड़ा कम देते हैं तेल के में क्या क्या दें तेल बनता है आजकल क्या क्या मिलावटी से तेल बनाता था उससे गैस भी होता है इसीलिए हम लोग तेल का भी यूज़ कम करते हैं और थोड़ा तेल डाल के सब्जी बनाते है दाल बनाते हैं भात ये सब हम लोग बनाकर बच्चे लोग को भी खिलाते हैं और मेरी सास ससुर है उनको भी खिलाते हैं हम लोग भी खाते हैं और सब कुछ यूज़ करते हैं हम लोग अच्छे ढंग से